बागबानी ई सब लगबैके सब हमरा गुरुदेव रहथिन सीताराम बाबू सीताराम मिसर एहि हाइ इसकुलके हेडमास्टर साहेब ओ हमरा जे अइ कहलथि जे तू बैसल नहि रही जाबऽ तक घरपर रहबऽ नौकरी तऽ अपना कपारऽ भागऽ हेतऽ जाहिदिन जे होइके हेतै लेकिन जाबऽ तक तू रहबऽ तऽ तोरा खेत पथार बागबानी गाछ वृक्ष लगेनाइ ई प्रवृति तोरा रहना चाही आओर ई जे रहतऽ तऽ कमसँ कम गारजन के तऽ ई हेतै जे बैसल नहि खाइए तऽ

तऽ कमसँ कम भारस्वरूप तऽ गारजनके नहि रहबहक तऽ ताहि दुआरे ओहि दिनसँ ई प्रवृति हमरा मोनमे आबि गेल आओर ओ एखन तक अइ जे बागबानी गाछ वृक्ष लगेनाइ फल फूल ई सब फूल पत्तीके शौकीन सेहो छी ओ लगबै छी अपन घरपर दरबजापर गाछो वृक्ष लगेने छी दरबजापर सेहो सब अपन अछि आओर ओहो सतत एखन तक हमरा ई प्रेरणा हुनके देन छी आओर हम अथीसँ करै छी